हा मोऐ में दकाना परा बूट लैते बा केह् सनां रंग दिक्खियै ते में लेई लैते बड़े सोह्ने न पर मड़ी ओह् चार दिन बी नी चले चार दिन केह् चलने हे दकानदार मि उल्लू बनाई गेआ उन्नै देई ते छुड़े में गेई ब्याह् लाइयै ओह् बूट केह् लाने ओह् दो नच्ची ते दो फराटियां निं पाइयां ते बूटै दे तले थल्लै आई गे ते मड़ियै हून केह् करां फ्ही में उ'नेंगी ऐल्फी बी चमकाई अवा चमकानी कुत्थुआं दी ही ओह् फ्ही दबारा फट्टी गे फ्ही में हत्थ चुक्कियै ते लेआए ओह् अद्धै रस्तै घर लोग बी पुच्छन ते तूं बड़े शैल जूते लैते हे तूं दस्सेआ ते में रेट ज्यादा था पर मोऐ ने मेरी बेस्ती कराऊ उड़ी ओह् बिलकुल गै ओह् कराऊ उड़ेआ अच्छा फ्ही में चुक्कियै घर लेआए में आखेआ चलो फ्ही उसी दबारा गेई दकानदार में उसी आक्खेआ जां ते तूं मेरे पैसें बापस दे भाई ते जां मिगी दूए बूट दे इक ते तूं आखेआ बूट बड़ा चलना एह् बूट तेरा दो दिन नी चलेआ केह् फायदा होएआ मिगी इस बूटा गी लेइयै अच्छा एह् बूट भाएं तुस चीज़ थोह्ड़ा लैगे दिक्खियै फ्ही बी तुसें थोह्ड़ा बेबकूफ बनाई उड़दे ऐ थोह्ड़ा चंगी चीज़ नी दिंदे ओह् बे शाए दूए दिन फट्टी जा कोई फायदा ई नी ऐ चीज़ थोह्ड़ी ढंगै दी होऐ ते शायद ओह् चलै बी बस दिक्खने गी शौ शैल होंदी ऐ हां भाई बूट ऐ पर जिस बेल्लै चलने गी बारी औंदी दे ओह् शायद हत्थ चुककना पवै ते इयै हाल साढ़े कन्नै होएआ बूट ते असें बड़ा सोह्ना लैता पर ओह् जिस बेल्लै लाने दी बारी जिस बेल्लै कुदै जाने गी बारी आई तां ओह् असेंगी चुक्कियै आह्नना पेआ कोई अज्जकल चीज़ै बिच्च कोई खास गरैंटी नी दिंदे लोक कोई खास चीज़ां नी चलदियां इंदियां एह्दे शा बेह्तर ऐ चीज़ दिक्खियै लैओ में ते पैसें ओह्दे शा बापस लैते में आखेआ तूं मेरे पैसें बापस दे भाई कि चीज़ तेरी चली ऐ नी दो दिन नी चली केह् फायदा में जित्थें साल चलाना होऐ उत्थें इक दिन नी चला दा ते फ्ही अपनी बी दिक्खना पौंदा थोह्ड़ा बोह्त एह् चीज़ां ते अज्जकल कोई खास चीज़ चलदियां नी ते असें तुसें पता ग्राईं लोकें थोह्ड़ियां ते चाहिदियां होंदियां जेह्ड़ियां जरूर थोह्ड़ा टाइम चलन जेह्दे कन्नै असें भाई लैते ते असें रोज़ रोज़ ते नी होई सकदियां थोह्ड़े दिन जेहड़ियां चली जान असेंगी थोह्ड़ा गजारा होई जा कुतै रोज़ रोज़ अस इन्ना चलाई बी नी सकदे होर एह् असेंगी दिक्खियै इन्ना ज्यादा लुट्टन ओह् बी नी होई सकदा चीज़ ते ढंगै दी होनी चाहिदी भाई